हमारे यहाँ पास में एक कपड़े की दुकान है जहाँ पर बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए सब तरह के कपड़े मिलते है मुझे कुर्ती लेना था तो मैंने उस दुकान पर गई तो मुझे और उन्होंने दिखाया की ये कुर्ती ले लो ये कुर्ती तो मैंने एक कुर्ती दिखा जो कपड़ा भी अच्छा था उसका रंग भी अच्छा था उसमें जो कुछ मतलब आगे में डिज़ाइन था वो भी मुझे पसंद आई तो उसका प्राइस भी थोड़ा जो सस्ता था तो मैंने ओ ले आई उसके बाद मतलब घर पे आने के बाद तो मैंने पहन ली पहन के चली गई एक जगह को दिन उसके बाद जब मैं ओ कपड़ा धोने लगी ओ जितना मैं धोती हूँ उसका रंग मने दिन के दिन बिखर ही जाता है मतलब बहुत अच्छा हो जाता है तो मैंने बहुत बहुत हुई मतलब वो पहनने भी बहुत अच्छी लगती है और उसका रंग भी बहुत अच्छा है ऐसे ही मतलब ओ कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी